हॅलो आं हिरा क्लासीक न्ही हांव खोर्लेंच्यान उलयतालो म्हाका एक परवां आयताराक जवळ जवळ पन्नास लोकां खातीर जेवण जाय आशिल्लें मेनू सांगू फ्रायड रायस चिकन गोबी मंचूरियन सॅलड आनी फ्रायड फीश ऑके आनी फक्त चड तीख करू नाका

से बाय स वरांचेर मेरेन हांव येता आनी आय वील पिक अप आनी पेमेंट करता तेन्ना चलता